बोलिए जी लेंगे धान

चार कुल

चार कुल

ले जाएँगे माथा पर हलो कैसे धान है हाँ कैसे है परवल है तो परवल है तो परवल त और अच्छा होता है

टेम्पू पर आ जाएगा कि पिक अप पर आएगा रोड होगा सही तब तो अरके घुसा देंगे नगदे ले लेंगे वहीं पर ले एक हाँते देंगे एक हाँते लेंगे आप कैसे दीजिएगा पहले बता दीजिएगा न एक हाँते लेंगे एक हाँते देंगे जी जी बहुत ज़्यादा कह रहें मैडम चलिए तेरहो सौ रहता त लेना ही परता ज़रूरत है हमको